हाँ अभी जो इस अगस्त के महीने में जो स्टार हुई थी वो मेरी अभी तक की सबसे प्यारी और यादें है जो मैंने तारों के साथ देखी है और जब मैं छोटा था तब एक बार मैं गाँव में ऐसे सो रहा था तब मैंने तारे देखे थे टूटते हुए तारे देखे थे वो मेरी मतलब कह सकता हूँ मै मेरे दादा जी उन के पास सो रहा था जो मेरे घर में बड़े बुजुर्ग थे उन के पास जब मैं काफ़ी छोटा था आज से लगभग पचास साल पहले की बात है ये तब मैं उनके पास लेटा हुआ था चारपाई में हम लोग चारपाई में सोते थे घर के बाहर घर इतना बड़ा था नहीं तब मैंने वो टूटते हुए तारे देखे थे और तो वो मेरी अभी तक की सबसे प्यारी एक तो वो है और अभी जो इस अगस्त के महीने में जो हुई थी अभी तक वो ही है बाकी तो इतनी कोई नहीं है